आपल्या सांस्कृतीक वा दायज ज्यो आसा त्यो राखून ठेवपाची खूब गरज आसा फुडले पिळगेक त्यो जी कितें सांस्कृतीक दायज ज्यो आसा त्यो कळपाक जाय म्हणून त्यो राखून ठेवल्यो वता आमच्यो आतां सांस्कृतीक दायज म्हणजे धालो तशेंच शिगमो हे आमचे सांस्कृतीक दायज जावन आसा प्रत्येक गांवांत धालो हो खेळिल्लो वता धालो हो पौश पौश म्हयन्यांत खेळिल्लो वता ही ह्या हातूंत बायलां जीं आसात तीं रातच्या कात रात रातीच्या कात्रीर आपल्या आंगणांत एक ग्रू एक असो ग्रूप क करून खेळिल्ले वता ताच्या भितर प्रत्येक जें कितें म्हटलें वता गीत तें देवाचें स्मरण आसता तशेंच शिगमो शिगमो हो आमच्या संस्कृतीचो एक एक फे फामाद असो दायज जावन आसा शिगम्याक प्रत्येक गांवा गांवांत वेगवेगळी सां आप आपल्या सांस्कृतीच्यान तो मनयलो वता तर शिगम्याच्या हाका प्रत्येक गांवांत वेगवेगळ्या तरेन तो साजरो केलो वता थोड्या गांवांनी तो ढोल ताशांचेर साजरो केलो वता तर थोड्या गांवांनी तांच्या देवाच्या हाचेर अवलंबून आसता तशेंच आमचे चवथ दिवाळी हे आमचे सांस्कृतीक सण जावन आसा तर चव चवथ जी आसा ती गणपतीची पुजा केली वता तशीच दिवाळी जी आसा ती नरकासुराचो वद करून दुसरे दीस दिवाळी कारीट फोडून साजरो केलो वता अशें ह्या सणांची संस्कृताय आसा ती आमी राखून ठेवपाक जाय आनी फुडल्या पिळगेक तांचो तांच्या बाबतीन विचार सांग सांगपाक जाय जाल्यारूच ती सांस्कृताय जी आसा ती राखून उरतली